मुंहिजे घर में मां रंधिणे में ॿासण सभु कमु आणींदी आहियां कूकर आहिनि सिपरियूं आहिनि बाटिला आहिनि कोप प्लेटूं खुरपियूं केवियूं कप कीर कटोरा थालियूं सभु कमु आणींदी आहियां